تقریباً ایک ہفتہ ہوا کہ میں نے شہباز الکٹرانک سے جاکر کے ایک اپنے لئے ہیڈ فون خرید کر کے لایا اس نیت سے لایا کہ میں شور و غل کے میدان میں اور گلی کوچے راستہ میں روڈ پر پر آرام سے میں اپنی چیزوں کو خاموشی کے ساتھ سن سکوں لیکن تقریباً دو تین دن تک تو ہیڈ فون بہت اچھا چلا اس کی آواز بھی ٹھیک تھی کانوں میں اس کو لگانے میں نرمی کا احساس بھی ہوتا تھا لیکن تیسرے دن کے بعد جو ہے وہ دائیں طرف کے کان کا حصہ جو تھا ہیڈ فون کا وہ خراب ہو گیا تو میں نے سوچا کہ شاید برسات کا موسم ہے جس کی وجہ سے خراب ہو گیا ہو لیکن تقریباً دو تین دنوں کے بعد جو ہے وہ ایک کان کا جو حصہ باقی تھا اس میں سے آواز آنی بند ہو گئی اور تقریباً پانچ روز کے اندر میں یہ ہیڈ فون جو میں نے تقریباً گیارہ سو روپے کا بازار سے خریدا تھا وہ بالکل خراب ہو گیا اور میں نے جس نیت سے لیا تھا جو سوچ کر کے لیا تھا ان تمام سوچ پر پانی سا پھر گیا افسوس ہوا کہ اتنی بڑی کمپنی کا ہیڈ فون اتنا جلدی خراب ہوگیا اور میرے گیارہ سو روپے بھی خراب ہو گئے تعجب ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو مارکیٹ میں ہیں وہ اتنی جلدی خراب کیوں ہو جاتی ہیں جبکہ میں نے ایک معقول رقم دے کر کے اس کو خریدا تھا لیکن افسوس کہ اس کی بیٹری اس کا فام اس کی آواز دھیرے دھیرے بہت ہی بیکار سی ثابت ہونے